हिन्दी भाषा हमारी लोकप्रिय और जन मुम मतलब हमारी जन्मभूमि वाली भाषा भी हिन्दी ही है और हमारे हमा मतलब हमें इससे भाषा में इसीलिए ज़्यादा दिलचस्पी है कि हम बचपन से ये बोलते आए हैं और इस भाषा के लिए इस भाषा में हमको बात करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है हमें जो मन में आता है जैसे मन अच्छा लगता है वैसे बोलते हिन्दी एक ऐसा भाषा है जो बोल के इंसान सबसे ज़्यादा आज़ाद आज़ाद महसूस करता है उसको उस आज़ादी का एहसास होता है जो इगजेकटली वह चाहता है और हिन्दी भाषा हमारे लिए बहुत अच्छी भी है कि इस भाषा में हम जो जो इंसान बचपन से इंग्लिश बोलता है बचपन से अंग्रेजी सीख के आया है उसके लिए जैसे इंग्लिश है वैसे ही हमारे लिए हिन्दी है क्योंकि हम बचपन से हिन्दी बोलते आए हैं हम हिन्दी प्रिय लोग हैं हिम हिन्दी भाषी हैं हमारी मातृ भाषा हिन्दी है और हम हिन्दी हमारा लोकप्रिय भाषा है हमारा अपना भाषा हिन्दी है इसीलिए हमें हिन्दी भाषा में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और हिन्दी ही हमारी मुख्यतः मतलब ऐसे लैंग्वेज कहिए मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज में फ़िलहाल मेरा हिन्द फिलहाल क्या वैसे भी हम लोगों का हिन्दी ही है और जन वैसे तो हम मैथिली भी थोड़ा हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम उसके अंतर्गत आते हैं ना तो मैथिली ठेठी और थोड़ा टूट फूटा हिन्दी इसका प्रयोग करते हैं पर शुद्ध हिन्दी भाषा जो होती है न उसकी बात ही अलग होती है अगर शुद्ध हिन्दी भाषा में अभी आप से कोई बात करे तो आप कुछ समय के लिए उस इंसान से एट्टाचड़ हो जाते हैं और बहुत अच्छे से एट्टाचड़ हो जाते हैं हिन्दी भाषा में एक मतलब अपना जादू होता है की वो समाने वाले को हमारी ओर शुद्ध हिन्दी अगर हम बात करते हैं तो उस भाषा वह भाषा सामने वाले को हमारी ओर बहुत अच्छे से आकर्षित करता है क्योंकि सिर्फ हिन्दी वाले में एक ऐसा भाइब होता है एक ऐसा अपनापन होता है कि वह सामने वाले को हमारी ओर आकर्षित कर देता है मोहित कर देता है मोहित कर देता है जिसके कारण हमें हिन्दी बहुत प्रिय लगती है और हिन्दी भाषा हमारी प्रिय भाषा है भी अच्छा लगता है बोल कर अपना अपनापन सा फिल होता है सामने वाले के लिए भी समझना आसान होता है कहीं हम जाते हैं जहाँ के लोगों को हिन्दी नहीं आता है तो वहाँ हमें हिन्दी बोलना हमारे लिए ये आसान हमारे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सामने वाला समझेगा ही नहीं ऐसे एरिया में तो हमें हिन्दी के अलावा और किसी भाषा का ज़रुरत होगा लेकिन ऐसे में हमें हिन्दी बोलना बहुत पसंद है